ہمارے علاقے میں تاریخی اہمیت کے جو نشانات ہیں وہ دو مندر ہیں ایک تو مندر دیواری استھان میں ہیں جو ہمارے قریب ہے ہمارے گاؤں سے بالکل بائیں جانب یعنی کہ اتّر کی جانب تین کلو میٹر پر اور ایک جو ہے پچھم کی جانب وہ لگ بھگ جو ہے دو کوس پر واقع ہے اور یہ دونوں مندر ہیں تو ان مندروں میں بہت زیادہ پوجا ارچنا ہوتی ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور مندر بھی بہت خوبصورت بنا ہوا ہے جس کو دیکھنے کے لیے تو یہ تاریخی اہمیت رکھتا ہے بہت پرانا مندر ہے بہت زمانے سے لوگ آتے ہیں بہت سے میلے بھی لگتے ہیں اور دوسری چیز جو ہے قلعے ہمارے یہاں نہیں ہیں اور یادگار میں جہاں تک سوال ہے وہ ایک نواب صاحب تھے بہت اٹھارہ سو عیسوی میں تو ان کی بنی ہوئی حویلی ابھی بھی ہے اور یہ حویلی کو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یہ یہ یادگار چیز ہے اور اس کے بغل میں انہوں نے جو ایک مسجد بنائی ہے کیا خوبصورت مسجد بنائی ہے جوکہ ہمیشہ زندہ جاوید رہے گی اور بہت دنوں تک وہ ان کا یادگار رہے گا تو ہمارے علاقے میں جہاں تک سوال ہے یہ دو یادگاریں ہوں گئی ایک تو نواب صاحب کی حویلی اور مسجد اور دوسرا یہ جو آس پاس کے دو مندر